जि थाखोनि आनजादखौ होखांनाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो फरायसाया गोनो गोथोआव गोलैयो मा फरायगोन मा थागोन दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाया थाखो जिनि साफ्रोमबो फरायसाया मोनसे गोसोआव थि लाखानाया मोजां आरो लोगोसे गावनि बिमा बिफा लोगोसे सासे गोरों सुबुंनिफ्राय सुबुरुन लानाया गोनां दे बबेयाव फरायोब्ला मा जागोन मा स्ट्रिमखौ फरायोब्ला साइन्स आर्स कमार्स बबे स्ट्रिमखौ फरायोब्ला गावनि जिउ खुंनायाव अदेबानि गावनि थांना थानायाव साबसिन खौ लानो हागोन बेखौ गो गेदेमा सुबुंफोरनिफ्राय अदेबानि गोरों सुबुंफोरनिफ्राय सुबुरुन लानाया गोनां दा बेजों लोगोसे जोंनि साफ्रोम फरायसाफ्रा सासे लाइमोन हिसाबै गावखौनो जिउ दानायाव बबे स्ट्रिमखौ लागोन बहा फरायगोन बेखौ गोनो गोथो मोनो दा दिनै खा साफ्रोम गथ' गथ'फ्रा साइन्स स्ट्रिम अदेबानि आर्स अदेबानि कमार्स बेफोराव फरायोब्ला मा जाहैगोन बेखौ मोजाङै मिथिना लानाया गोनां दा जोङो गुबुन जायगायाव अदेबानि गावनि न'खौ न'खौ गारनानै गोजानाव फरायहैयोब्ला फाइनानसियेल प्रब्लेम गोबां जायो दा बेखायनो साब खायफा गथ'वा गावनि नखरनि लोरबांथिनि थाखाय थाखा फैसानि लोरबांथिनि थाखाय गोजााव फरायहैनो हाया लुगैयोब्लाबो दा बेखायनो जोंनि बेबादि थाखोनि गथ'फ्रा जोंनि नैबे खाथि ओनसोलनि बबेबा कलेज मोजां कलेजफ्राव फरायनो थाखाय मोनसे खाबुखौ लानांगौ दा बेखायनो साफ्रोम गथ'वा जि थाखोनि आनजाद लेरखांनायनि उनाव रिजाल्टखौ मोनखांनायनि उनाव बरहा फरायगो बहा थागोन बेखौ गोनो गोथो जायो दा बेखायनो साफ्रोम गथ'फ्रा बबे कलेजाव फरायगोन बेखौ गोसो थि खालामना लानाया गोनां